जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान और अन्य कई राज्य हैं जो कि भोपाल से कई ज़्यादा आगे हैं जैसे कि हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर हमारे सफाई में नंबर वन हैं तो राजस्थान पढ़ाई के क्षेत्र में नंबर वन है तो भारत सरकार ने भोपाल में भी कई जगह पढ़ाई को जोर दिया है भोपाल में बहुत अच्छे अच्छे अब सेएम एम राइज़ स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल हैं गवरमेंट स्कूल हैं सी बी एस ई स्कूल हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर सड़क निर्माण भी हो रहा है और सफाई का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार की आसुविधा न हो और नौकरी के लिए भी नई नई व्यवस्थाएँ जैसे सीखो कमाओ योजना आज चल रही है लाडली बहन योजना आदि कई हैं जिससे देश के भविष्य उज्जवल हो